जोंनि बिबार बारियाव गायनो थाखाय बिफांफोरखौ खाथि खालानि बाजार एबा नार्सारिफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो आरो लोगोसेनो न'वाव थाखानाय जा बिफांफोर बेफोरनिफ्राय जाय बिफांनिया माने बेग'रानो रज'यो बा फुलि जायो बेबायदि बे बेगरफोरखौ लाखिना दोन्नानै जागायनानै बिदि फुलि बानायनाय जायो बेनि अनगायैबो बांसिन बायनानै लाबोनाय जायफोरा माने पारमानेन्ट नङा टेम्परारि बिबारफोर बे बिबारफोरखौ बायनानै लाबोबाय थानानै मानि गायो आरो बेनिफ्राय जाय बिबारफ्रा पारमानेन्ट थायो जेरै गलाब टगर ज'बा बेफोरबायदि पारमानेन्ट बिबारफोरखौथ' जोङो गले गले बायबाय थानाय जाया आरो बेफोर बिफांफोरनिया दालायानो जोबोद मोजाङै रज'नानै मोनसे गोदानै बिफां जाफिनो बेनिखायनो बांद्राय बिबदि बाय